ہاں میں نے کئی طرح کے ورچوئل ریئلٹی گیم کھیلے ہیں جس میں مجھے ایک گیم بہت پسند ہے جی ٹی اے وائس سٹی اس میں کئی کوڈ آپ یوز کر کے کئی چالیس کئی ساری چیزیں لے سکتے ہیں جیسے ایروپلین بائکس کارس اسکوٹرس وغیرہ وغیرہ اینڈ اس کا ریئلٹی بہت ہے اس گیمس میں جیسے آپ کلوتھ چینج کر سکتے ہیں آپ گاڑی لے سکتے ہیں اور آپ اگر کچھ کسی کی گاڑی چھینتے ہیں تو اس میں آپ کے پیچھے پولس پولیس لگتی ہے اور اس کا جو پورا پروگرام ہے وہ بہت ریئلٹی ہے اس میں بلڈنگس بھی ہیں آپ بلڈنگس میں جا سکتے ہیں کئی طریقے کی چیزیں لے سکتے ہیں تو یہ گیم مجھے بہت پسند ہے